ڈرائنگ شروع کرتے وقت سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ سے اگر اچھی ڈرائنگ نہیں بن رہی ہے آپ کچھ بھی بنا رہے ہیں بس اس میں آپ کنسسٹینسی رکھیں اور پرسیورینس رکھیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے اوپر بھروسا رکھیں کہ ہاں میری ڈرائنگ امپرو ہوتی رہے گی سب سے پہلے تو آپ پینسل وغیرہ کا یوز کریں کلرس زیادہ نہ یوز کریں اور بہتر ہے کہ آپ وہ وہ پینٹنگس بنائیں جس کے خاکے آپ کے سامنے موجود ہوں آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے تصورات کو کاغذ پر اتار رہے ہیں اور اس کو قلم سے پرو رہے ہیں وہ ضروری نہیں ہے شروعات میں شروعات میں ہر ٹریننگ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کوئی اپنے سامنے خاکا رکھ لیں کوئی سیمپل رکھ لیں اسی کو اتار لیں تو زیادہ بہتر اور بہتر ہے کہ پینسل سے آپ اس کی شروعات کریں